हैलो लकड़ियां चाही दियां हियां थोह्ड़ियां घरै दियां तुस किन्नै दा गड्डा दिंदे इक्क बड़ा मैहंगा थ्होआ दा थोह्ड़ा ते घटाओ मड़ो तुस ओह्के मड़ो तुंदे अपने थोह्ड़े ते घटाओ पंज सौ बड़ा थोह्ड़ा ते घटाओ म्हेशा तुंदे कोला लैन्ने आं थोह्ड़े दस्स पंदरां होर दस्स गड्डे चाहिदे एह् पजाई ओड़गे तुस मेरे घर में तुसेंगी लोकेशन सैंड करगी एह् तुंदा व्हाट्सएप नंबर गै ओह् ठीक ऐ खरी खरी खरी